बिरयानी अर जे छै न से हमरा नहि आबय छै बनबयलऽ बहुत कठिनसँ होय छै बनबयलऽ बनबयओ लऽ नहि आबैतछै छोड़ि दैत छियै बनेनाइ बुझलियै मेहनत लागै छै ओहिसभमे कना बनेबय बुझबय नहि करैत छियै नहि बनेलु बिरयानी अर पनीर अर बहुत अनेक अनेक जे खाना आबैत छै नहि आबै छै बनबयलऽ की करबै नहि आबैत छै बनबयलऽ तऽ छोड़ि देलू बहुत मेहनत लागै छै ओहिसभमऽ बनबयमऽ बहुत कठिन लागैत छै ओङ्गहि लागि गेल बनबयमऽ नहि बनाए होय छै नीन्द आबि जाय छै आसकति लागि जाय छै नहि बनबै लऽ आबैत छै खाना हमरा आ बिरयानी जे छै बहुत मेहनत लागय छै ओहिमऽ बहुत कठिन लागै छै एबय नहि करैत छै बनबयलऽ पनीरअर जे छै अण्डाअर जे छै मीट माँसअर जे छै इहोसभ नहि आबैत छै बनबयलऽ हमरा कुछ नहि आबैत छै बनबयलऽ बहुत मेहनत लागल हेबय नहि करैत छै नहि बना सकैत छियै